होइ नोंथां दाबुंसै आरो आंनि खेथ्रआ जा बारा जाखाबाय ना नोंथांमोननि बे मालाय गैया खोमा आंनियाथ' बे न' सेरजों फैग्रा दंगआ लोमजोबबाय बे दिगदारानो जाना दं दा बै साहाथिं थांग्रा मानास मथन मा मानासआव थांग्रा लामायाथ' एके खुरखाहां खुरखाहां जानानै दं दा अखाया गाराब्लाथ' हरहालागै खुरखाजोबगोनानो बायदि ओइ गेदेर गोलावफ्रा नायफैलायगासिनो दङ दा अखा गाराब्लाथ' रावहाबो जेबो उफाय गैया औ दाथ' बे महुथ्थ'आव बिदि माबा मोनसे खालामाबा राहा गैया हरखाबनो हरनि समावबो बायनो हागौ बे गामिनिफोरखौनो सेंग्राफोरखौ लानानै मावनांसिगोन माबा मानि बावैनो मावाब्ला बि दिगदारानो जागोन लामाया एकेबारे थानायानो नङा बेनिखाायनो सेंग्राफोरखौ लानानै औ औ सेंग्राफोरखौ लानानै रायलायग्रोनो सानदों र' आं बिदि नङाबाथ' जानाय नंला औ औ नोंथांमोननियाथ' मालाय जेबो बिदि गैया औ औ जेंनाया जाब्लाथ' बयहाबो जायो औ औ औ बिदिनो खालामनांसिगोन नोंथां